हैलो

हांजी ॿुधायो अच्छा हांजी असांजो कोलैबोरेशन हूंदो आहे फ़ोटोग्राफर सां ऐं मेकअप बि जीअं तव्हां ॿुधाईंदो उनजे हिसाब सां तव्हांजो मेकअप बि थी वेंदो मतिलबु जीअं तव्हांखे जहिड़ो लुक ॿुधाईंदो तव्हां उनजे हिसाब सां मेकअप तव्हांजो थी वेंदो जीअं अगरि तव्हांखे स्मोकी लुक अच्छा मीनिमम मेकअप खपेव हा हांजी थी वेंदो हा त ख़ाली पंहिंजे कपिड़नि जा कलर ॿुधाइ छॾिजो त उनजे हिसाब सां असां ज्वैलरी प्रोवाइड कंदा आहियूं त हुनजे हिसाब सां सॼो अरेंज करे छॾिदमि ख़ाली तव्हां कलर ॿुधाइ छॾिजो पोइ त हिते कपिड़ा खणी ईंदव न त उनजे हिसाब सां मां तव्हांखे मैचिंग में ॿ टे तयार रखंदमि मां हर हिकु ड्रेस ते त हुनखे हिसाब सां तव्हांखे प्रोवाइड थी वेंदी

हांजी सभु थी वेंदो तव्हां बिल्कुलु टैंशन न खणो हा उहो सभु असां एडजेस्ट करे छॾिदासि हा त तव्हां जीअं हुते ॿुधायो जीअं हाणे सम्झो ब्राइडल लुक आहे त उनमें तव्हांखे स्मोकी आइज खपनि त स्मोकी आइज थी वेंदियूं मीनिमम लुक खपे त मीनिमल थी वेंदो हा लिप्स में गोल्ड गोल्ड लिप्स ते खपे की न नॉर्मल लिप्स बि खपे हुनजे हिसाब सां थी वेंदो हा जी सभु मां ई कंदमि हा

हांजी हा हा तव्हांजो स्किन टाइप कहिड़ो आहे ऑइली आहे ड्राए आहे त उनजे हिसाब सां मेकअप प्रोडक्ट एरेंज करणा पवंदा आहिनि ऑइली आहे अच्छा ठीकु आहे हा त तव्हांखे वधीक स्वैट वग़ैरह पसीनो वग़ैरह ईंदो आहे अच्छा हा हा त पोइ उनजे हिसाब सां सॼा प्रोडक्ट सिलैक्ट करणा पंवंदा त हुनजे हिसाब सां थी वेंदो सॼो उहो मां तव्हांखे सॼो मूंखे डेट ॿुधाइ छॾियो कहिड़ी तारीख़़ फ़ोटो शूट करिणो आहे हुनजे हिसाब सां पोइ मां तव्हांखे सॼो कोटेशन मोकिले छॾिदमि

अच्छा उहो सभु थी वेंदो तव्हां ख़ाली मूंखे अ मां तव्हांखे कोटेशन मोकिले छॾिदमि सभु हिकु दफ़ो तव्हां मूंखे ड्रेस जा फ़ोटू वग़ैरह मोकिले सॼो त उनजे हिसाब सां मां ॾिसी करे तव्हांखे ज्वैलरी वग़ैरह ॿुधाइ छॾिदमि त तव्हां सिलैक्ट करे छॾिजो त हुनजे हिसाब सां मां सॼो अरेंज कराइ छॾिदमि हांजी बिल्कुलु मिली वेंदो हांजी बिल्कुलु त फ़ोटोग्राफर जो बि मां अरेंज करे छॾिदमि त सभु थी वेंदो हांजी बिल्कुलु हा हा हा मां तव्हांखे सभु पोइ कोटेशन मोकिले थी छॾियांव व्हाट्सअप ते हा हा हांजी ठीकु आहे हा हा